आव आं बि मा होनो मोनलाय एरैनो बेरायनो फैदोंमोन बाव एसे लामाखौ आन्दायदोंमोन माने आदाया थ बे जायगा नि जाबा नालाय एसे खोन्थानो हागोन नामा आं माने नैबा दङ मा होनो बेखौ क'क्राझारनि पुलिस पइन्ट आव दङ बेनिफ्राय अबेथिं थांनांगौ जाखो बै माबाया मा होनो बे बस स्टेन्ड आ मा होनो बेखौ ट्रेकार ट्रेकार लाइनो अट स्टेन्ड आ

पास टाका भारा अबेसिम सरायखेला आव सेकेन्ड

आव बेखौ आङो सिं सिं थाङोबा माने एकदम गेजेरखन्द' सिम हाजो सि हाजो जायगाखासो नालाय हाजो सि हाजो जायगाखासो नालाय आव बियाव एसे सिं सिम थाङोबा बेसेबां सिम लानो हागोन बिदिनो अह गारि रिजार्भ अह आछा अह अह अह होमबा माने दा होनफिन्नोसै आं माने पुलिस पइन्टनिफ्राय एरै अबसे साइडथिं सान्जा सोनाब सान्जा सान्जा तिन किलमिटार थांनांगौ आव आमफ्राय बाव माबा मोनगोन सरायकला अह अह आव आव आव आव आव दे बुजिबाय बुजिबाय गोजोन मोनबाय आदा